मूंखे पेंटिंग करणु महिल सभिनिनि खां वधीक जेके वॉटर कलर्स हूंदा आहिनि उहे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि छो करे असां ॿियनि कंहिं कलर में कॾहिं ॿि असां मिक्सिंग कंदा आहियूं त मिक्सिंग जो जेको उभार न ईंदो आहे त हिनजे करे वॉटर कलर में असां कहिड़ो बि कलर जॾहिं मिक्स कंदा आहियूं त उहे ॾाढा सुठे नमूने मिक्स करे करे असां ॿिया कलर बि ठाहे सघंदा आहियूं जीअं असां पीलो ऐं ब्लू मिलाईंदासीं त असांखे साओ कलर मिलंदो या असां जीअं परप इहो जीअं ॻाढ़ो कलर थी वियो ॻाढ़ो ऐं ब्लू कलर मिलाईंदासीं त असां हिनखे पर्पल कलर ठई वेंदो त हिनजे करे जेके वॉटर कलर्स हूंदा आहिनि इहे मिक्स करे करे मिक्स करे ऐं नवां कलर बि ठई वेंदा आहिनि त हिनजे करे मां जॾहिं बि हिक पेंटिंग कंदी आहियां त मूंखे जेके वॉटर कलर्स हूंदा आहिनि उहे ॾाढा मुंहिंजा वणंदड़ आहिनि ऐं मां इन्हनि खे ई यूज़ कंदी आहियां